तशें म्हटल्यार म्हाका सगळेंच विशय आवडटा पूण चड म्हटल्यार हिस्ट्री आनी संस्कृत आमच्या शाळेन आठवेन गेल्यार संस्कृत हो विशय आशिल्लो आनी तो घेतल्या बरोबरुत म्हाका खूब आवडलो संस्कृत हि आमची प्राचीन भाशा आसा आनी आता ताचो चड स्कोप ना म्हणजे चड भुरगी घेयनात बट सगळ्यांनी घेवपाक जाय संस्कृत भाशा अशी आसा की संस्कृत सगळ्यां भाशेची मेन भाशा आशिल्ली सो तुमकां इफ मराठी येता कोंकणी येता तर संस्कृत शिकपाक खूब इजी आसा आनी संस्कृत एक स्कोरींग सबजेक्ट आसा लायक तुमी संस्कृतान आवट ओफ आवट घेवूंक शकतां संस्कृत भाशा शिकल्यार तुमकां खंयचो स्त्रोत ओर श्लोक म्हणपाक सुद्दां इजी पडटलें म्हण म्हाका संस्कृत भाशा खूब आवडटा